हालो सर इन्सुरस ऑफीस म्हजें नांव विनोद हांव एक शेतकार म्हाजी ईमेल आय डी म्हाका चेंज करपा जाय कारण हांवें ती दुसरी चेंज केल्या आनी जितले न्यू न्यू कितें हें येता तें म्हाका म्हाज्या न्यू आयडीचेर म्हाका येवपाक जाय सर तुमचे कडेन म्हाजो एक रिक्वेस्ट आसा की तुमी म्हाका ह्या नव्या आयडीचेर म्हाका म्हाजी हें करचें म्हाका मदत करची धन्यवाद